ہندوستان میں سب سے مشہور کھیل کرکٹ ہے اور اس کے مشہور کھلاڑی سچن تندولکر وراٹ کوہلی مہیندر سنگھ دھونی وریندر سہواگ اینڈ اور دوسرا دوسرے مشہور کھیل جو ہندوستان میں ہیں ان میں دوسرے نمبر پر کبڈی ہے ان کے ان کے مشہور کھلاڑی ناروال اجے اور اس کے بعد ہندوستان میں مشہور کھلا مشہور کھیل ٹینس ہے ٹینس کی مشہور کھلاڑی ہیں ہندوستان کی ثانیہ مرزا اور اور اس کے بعد فٹ بال ہے ہندوستان کا مشہور کھیل اور اس کے فیمس کھلاڑی ہیں ہندوستان کے ان کا نام ہے سنیل چھیتری یہ فٹ بال جو کہ ہندوستان میں خاص طور سے کلکتہ وغیرہ میں بہت زیاد پسند کیا جاتا ہے اس کے مشہور کھلاڑی سنیل ہندوستان کی طرف سے اس کے مشہور کھلاڑی سنیل چھیتری ہیں اور اس کے بعد ہاکی بھی ہے ہاکی کے مشہور کھلاڑی